اردو زبان جو ہم سب کی بہت پیاری اور محبوب زبان ہے جو اس پورے علاقے کی ایک ایسی زبان ہے جس سے ہر ایک ہندوستانی کا پیار حاصل ہے جس زبان میں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں یہ اردو زبان جس کی اپنی ایک پرانی اور اہم تاریخ رہی ہے اور جس زبان نے ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں اور اس کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں بہت ہی زیادہ اہم رول ادا کیا ہے لیکن آج کی اس جدید دنیا میں اور موجودہ وقت میں جو ٹیکنالوجی اور سائنس کا دور کہلاتا ہے آج کے اس سائنس کے دور میں اردو زبان کو بہت زیادہ چیلنجوں کا سامنا ہے اردو زبان کو جن بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے ان میں سے ایک ہے کہ جدید دور میں اردو زبان کو کیسے استعمال کیا جا سکے سائنس اور ٹیکنالوجی کی کی زبان میں اس کو کیسے ترقی دی جا سکے اور دن جن جگہوں پر دوسری زبانیں ترقی کر رہی ہیں وہاں اردو زبان کو کیسے قابل استعمال کیا جا سکے اردو ان تمام بڑے چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہے لیکن ریختہ فاؤنڈیشن نے اپنی بے مثال قربانیوں اور لاجواب خدمات کے ذریعے اردو کے تمام چیلنجوں کا سامنا کیا اور بڑی تعداد میں اردو کو کامیاب کرنے میں اہم رول ادا کیا